पंज जुलाई ॿ हजार अठ सोरहं जनवरी ॿ हज़ार सोरहं अठ अक्टूबर ॿ हज़ार ॿ तेरहं दिसंबर ॿ हज़ार वीह वीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह